हँ केना देबै अहाँ से हम तऽ दोसरो ठिना से लाबैत छी तऽ दवाइ दैयऽ सस्तेमे आब अहाँ केना देबै नहि देबै से तऽ अहीँ जानब ने देब तऽ हम एतहु अपन छोटा मोटा दोकानो तऽ करम व्यवहार अच्छा बनाबै से होइत छै कि नहि होतै बनाबैके तऽ केना हम बनैले छी व्यवहार अच्छा की हम ने अहाँ से कहली हँ उधार पुधार लय छी दवाइ दारू तहन सभकेँ पैसा हम रिटर्न कऽ दय छी हम दवा दारूके पैसा हम नहि रखैत छी आब देबै उधार पुधारसँ तऽ हम लेबे करम एहि लेल तऽ अहाँकेँ हम फोन कयली हँ जे देब उधार दऽ दश हजार के दिउ बीस हजार के दिउ जे देब दवाइके दवा जते बढ़ा कऽ देब तऽ आओरो बढ़िआँ छै खुशीके बात हय जे छोटा मोटा कोइ दोकानो कऽ लेम लेकिन जल्दी नहि हमरा पैसा लागि अथी करब तङ्ग करब हमरा अपने आब जेना बिक्री हो जाइत ओहि अनुसार से हम देब हम पाइ हँ तऽ अहाँ जना दैत रहब हमहुँ हमरो बिक्री जेना जेना होयत तेना तेना हम देब अहाँकेँ ठीक हय आब हमरा दू सए के बिक्री हो जायत जेना अगर शिकायत बुझाइत तेनाहिते ने हम देब तऽ

हँ तऽ ठीक हय कराएब पहिले अहाँ उधार देब तकरा बादे ने नहि देब तऽ हम कहाँ से केना की करब हमरो बिक्री हो जाइत देब तऽ ठीक हय देखैत छी कहुँ तऽ गरीब आदमीके पैसाके काज करब आ फेर करब ककरोसँ लेब कर्जे महाजन सुदे पर तकरा बादे ने देब हम अभी तऽ तत्काल नहि हय पैसा ठीक हय ठीक हय आब रखू